हूँ जी कहल जाउ हेल्लो हॅं कहल जाउ जी हम चावल लगा रहल छी मार्किटमे जी नहि हम चावल उपजा करै छियै मतलब किसान छियै हम अभी अपना पास उसना चावल भऽ जायत अरबा चावल भऽ जायत कतरनी चावल समझै छियै ने कतरनी हॅं हॅं ई तीनू क्वालिटी मतलब चावल भऽ जायत अहाँकेॅं हॅं जी जी देहाती अनेरुआ बला धान के बात ने कहि रहल छियै अहाँ हॅं ई चावल भऽ जेतै अपना पास जी जी उसने छेबे करै अभी अपना पास अरबा मे छै कहाँ ओकरा लेल जी अरबा चावल छै अपना पास लेकिन अहाँ जे कहलियै ओ नहि छै ओ अहाँ के दोसर क्वालिटी के अइ हॅं हॅं कतरनी कहलहुॅं तऽ पलाऊ के लिये एक नंबर चावल भय जायत भागलपुर बला तऽ दोसर भय जायत अपना पास लोकलो छै किछु किछु भाग्लोपुर साइड के चावल छै अपना पास वासमती अहाँकेॅं भेटि जायत अपना पास वासमती छै किछु वासमती अगर अहाँ क्विण्टल मे लेबै तऽ चौबीस पचास होयत ओना खुला लेबै तऽ पच्चीस या छब्बीस टके लगा देब अहाँकेॅं कतरनी के यही तीस तक चलि जायत अठाइस तीस हॅं अभी तऽ अहाँ जते कहबै ओतना भऽ जेतै हाँ तऽ भऽ जायत पाँच की अहाँ सात आठ क्विण्टल लऽ सकै छी अपना पास छै स्टॉक मे जी जी अहाँ जखन चाहबै अहाँ दू घंटा मे चाहबै तऽ दू घंटा मे भऽ जेतै हॅं यौ एकदम अहाँ एतय बनेबैय तऽ अहाँ दू तीन मीटर आदमी तऽ नहि लेकिन दू सौ मीटर के आदमी तक आराम सॅं गमागम करत चावल जी नहि अपन चावल मे गमक बहुत अच्छा छै क्वालिटी एक नम्बर अइ जी अभी अपना पास सब क्वालिटी के भऽ जायत ठीके छै तऽ आबू साँझ मे तहन आरामसॅं चावल जे छै बात हेतै ठीक ठीक